हमारे जो जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत जो बढ़ोतरी है वो जो हाइक है हमारा जो है बिजनेस इसको बिजनेस करके जो जो एक छोटे बहुत ही बड़े बहुत ही छोटे लेवल्स के बिजनेस को जैसे बहुत ही छोटा बिजनेस पहले हम लोग ने खोला था कपड़ा फिर एक कपड़ा बेचा छोटा सा दुकान था फिर दुकान से उसको धीरे धीरे हर जगह दुकान खोला फिर आज वही दुकान मॉल के रूप में हो गया वो मॉल जहाँ पर सारी चीज़ें बनती है मॉल बन गया फिर ये मॉल जो है पूरा एकदम इतने अच्छे से बिजनेस हुआ एक मॉल में सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध करवा दी तो यह एक बड़ी मेरी सबसे बड़ी जो है हाइक है ये बहुत ही जीवन की बहुत ही खूबसूरत हाईक है यही जो हमारे इसी के बारे में अनुभव मैं बता रही हूँ और हमारे जो जीवन में जो मैंने सूर्यास्त जो देखा है वो मैंने पाँच छः दो हज़ार तीन डेट को जो मैंने सूर्यास्त देखा है ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी सूर्यास्त है